हैलो पटेल होटल मां निकिता थी ॻाल्हायां पई मां तव्हांजी होटल में ॾह माण्हुनि जी रोटी जो ऑडर ॾिनो हुओ जंहिंमें मां कढ़ी चांवर पटाटा सेअल भाॼी चांवर सलाद पापड़ ऐं ॿी रोटी घुराई हुई बिह भुॻा इहे सभु रोटी मां तव्हां खां ऑडर ॾिनो हुओ उहो अञा अथईं पहुतो कोन्हे त मूंखे तां महिरबानी करे ॿुधाईंदा की इहो ऑडर मुंहिंजे घर ते मुंहिंजे एड्रेस हिते आदर्श नगर में जूनागढ़ में तव्हां घणे लॻे पहुचाईंदा ऐं मूंखे महिरबानी करे हुन जी डिटेल पूरी ॾींदा